अंजी जेसीबी दे मालक होर बोल्ला दे ओह् पुंछ आह्ले रोड उप्पर कम्म जेहा लग्गे दा हा ते ओह् करवाना हा थोह्ड़ा साफ जेहा ते करी देगे ते केह् घैंटा थुआढ़ी जेसीबी दा भला सर दिक्खी लैयो थोह्ड़ा इंया मतलब की पिंड दी कंडीशन इंया माड़ी गै चलो सस्ता करी देओ इंया थोह्ड़ा इंया एमरजेंसी बनी दी ऐ चलो दिक्खेओ थोह्ड़ा इंया जे थुआढ़े कोला होंदा करेओ थोह्ड़ी करेओ करेओ सर शामीं ड़ी करायो ते उनें गे उनें गे करेओ करेओ सर ऐल्लै जरूरी ऐ की मतलब पिंड दी हालत बड़ी माड़ी होई गेदी ऐ